کتا کاٹنے کے بعد اس کو جیسے دیہاتی علاقہ میں جھاڑ پھونک ہلدی مر ہلدی لگایا جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس لیا جائے لے کر اس کو انجیکسن دلایا جاتا ہے ٹیبلیٹ دیا جاتا ہے اس کو کھانے کے لیے مہینہ میں ایک بعد تین مہینہ میں تین ٹھوسیا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے زہر نہیں پھیل پھیلائے پھیلتا ہے اس کے شریر کا کنٹرول ٹھیک رہتا ہے نہیں تو اس کو پورے شریر میں زہر پھیلنے پر وہ مر بھی سکتا ہے اسی لیے اس کو ڈاکٹر کی پرامر سے اس کو انجیکسن اور دوائی کا بہت آوسیکتا ضروری ہے اس کے بعد مان لیں کہ کتا کاٹنے سے بہت سارے اس میں پوائجن بھی ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے پہلے گاؤں گھر میں لوگ جو ہے کہ اس کو تانترک کے پاس لیا جاتا تھا اس کو مٹی سے اس کو رگڑ رگڑ کے اس کو اس میں سے بال نکلتا ہے بال نکلنے کے بعد اس کے بعد تھوڑا سا اس کو شریر میں راحت ہوتا ہے اس سے بھی نہیں کنٹرول ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لیا جاتا ہے ڈاکٹر اس کو میڈیشین دوارا اس کو چیک کیا جاتا ہے کتنا پرسینٹیز اس کے پاس پوائجن ہے اس کے مطابق اس کا دوا انجیکسن دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نہیں دینے پر وہ کچھ دنوں کے بعد سال دو سال کے بعد اس کو شریر میں اتنا پوائجن بھر جانے کے بعد وہ کتا کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور سارے لوگ پر جس طرح کتا کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے اسی پرکار وہ کتا سارے آدمی کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے